फोंडा शहरांत खूब उसारगत जाला खुबशी सुवाधनां आसात जायतीं हॉस्पिटल आसा जशें आमच्या महामारीन पी एस सी बेतकी थंय प्रायमरी लेवलाचेर ट्रिटमेंट चलता आय डी हॉस्पिटलाचे डिस्ट्रीक्ट लेवल हॉस्पिटल आसा थंय मातशे सेकेंडरी लेवलचे ट्रिटमेंट आसा थंय म जाता थंय वेगवेगळे ओ पी डी आसा तातूंत तरेवार डिपार्टमेंच आसा आनी बऱ्याच पैकी दोतोर आसा बायटीचे बी बऱ्या पैकी ट्रिटमेंट जाता डिरवली जाता ऑपरेशन थेयटर आसा ऑपरेशन थेयटर जाता तशेंच बऱ्या पैकी कोस्टली सर्वीस दिल्ली वयता आमच्या फोंडा तालुकांत जायती क्लिनीक्स आसा स्किनची ओटपिटली जिन्सची सिंगबाळ हॉस्पिटल आसा थंय बऱ्याच पैकी ट्रिटमेंट जाता अनिल कुमार क्लिनीक आसा मार्सेल ह्या गावांत दोन बऱ्यात पैकी दोतोर आसा तेंचे क्लिनीक आसा जसो की डॉक्टर अनिल कुमार डॉक्टर सावयकर डॉक्टर रायकर डॉक्टर गर्दी डॉक्टर कर्डे डॉक्टर म्हापणे

जी आमच्या गावांतल्या लोकांक खूब खूब फायदो आसा ते लोकांक टायम टू टायम ट्रिटमेंट दितात आनी तेंचो बरोच फायदो लोकांक जाल्लो आसा तशेंच हाली आपलो फार्मास व्हेलनेस बाप्पा मेडिकल अशोक फार्मास जे थोडे ट्वेंटी फोर आवर्स चालू आसता आनी लोकांक तेजो बऱ्यात पैकी फायदो जाल्लो आसा लोकांक ही सुवीधा वरपडता कॉवीड महामारीत काळार लोकांचे खूब हाल जाल्ले कांय लोकांक ट्रिटमेट सुद्दां मेळपाक त्रास जाल्लो ऑक्सीजन कमी पडटालो वोर्ड्स कमी पडटाले पूण आमच्या आयच्या सगळ्या दोतोरान आनी नर्सान वा आनी कांय हॉस्पिटलाचे स्टाफ हेंच्यानी खूब मेहनत घेतलेली आनी लोकांक वावरले जेंका फुडें ट्रिटमेंट जायच पडलेलो तेंकां जी एम सी हॉस्पिटाचे शिफ्ट केल्ले कोटायम जावप ही सारकी शियाम कशी आसली कामां धंदो सगळें बंद आसले लोक सगळे बेकार आसले कांय लोकांनी आपले खास लोक गमयल्ले गोवर्मेंट खूब सोय केल्लेली कांय लोकांक ते गावल्ले कांय लोकांक मेळो ना खूबशे लोकांनी एकमेकांक मदत केल्ली आनी आमकां कोरॉनाच्या टायमार भायर वचपाक सुद्दां मेळनासलें आनी आमी कोरॉनाच्या टायमार घराच बसताली आनी सगळे स्कूल बीन सगळेंत बंद आसलें हेंतूत भुरग्यांचेर खूब वायट असर जाला आनी भुरग्यांचे शिकपाचे मनत गेलां आनी असल्या आनी महामारेन लोकांक खूब त्रास दिला जशें लोकांची कामा गेलीं स्कू स्कूल बंद आसलें फार्मास सगळी पयशे दिवन तेंचे तेंचे कडल्यान पयशे नासले अशें हे महामारेन लोकांक नाकाशेवट करून उडयलें आनी खूब त्रास बीन दिले आतां आमकां खूब बरें दिसता की कोरॉना व्हायरस हो गेलो म्हणोन आनी आमकां हेतूंत स किंमत कळ्ळी की शिकपाक कितली गरज आसली तेन्ना आनी आतां आतां आमकां शिकपाक ची कांयच वेल्यू उरोवना